जोङो भैरबकुन्द'आव बेबायदिनो दै नुनो मोनगोन दैयाव जोङो बिदि बटिं खालामनो हागोन बिदिनो हिलफोराव गाखोनो हागोन इनजय लानो इनजय ला हागोन हिलफोराव गाखोनानै बिदिनो बायदि बायदि खालामनो हागोन थाबायनो हागोन जारनि खालामनो हागोन हाजोफोराव बिदिनो मानबायनो हागोन अन्थाइफोराव गाखोनो हागोन बिदिनो आरो दैसाफ्रावबो बटिं खालामनानै बेफोरनि बुस्थुखौ सिनारिफोर नायनांगोन जोङो इनजयमेन्ट खालामनो हागोन आरो बिदिनो जों उदाव जोंनि जायगानिफ्राय उदालगुरियाव बाहायनानै बे पा बे पार्कआव हानानै जोङो बेबायदिनो बटिंबो खालामनो हागोन बिदिनो थाबायनानै गिजिनानै भिउसखौ इन्जयमेन्ट लानो हागोन बिदिनो गे बिदिनो मेला थुलाजुलफोर थागोन बिदिनो बायदि बायदि थागोन बिनि गासिबखौबो जों इन्जयमेन्ट लानो हागोन आरो आं आङो इन्जयमेन्ट लानो आङो फेराग्लाइदिं खालामनो लुगैदों बिदिनो हिल्सफ्राव थांनानै आं गोजान गोजान हिल्सफ्राव थांनानै बिदिनो जारनि खालामनो लुगैदों गाखोनो लुगैदों बिदिनो गुहाटिनि एक'लेण्डफोरावबो थांनो लुगैदों नावाव गाखोनो गारिफ्राव गाखोनो स' नायनो बिदिनो ट्रिडि एनिमेसन भिदिअ आरि नायनो लुगैदों बिदिनो नावफ्राव गाखोनानै गोजौ गोजौ थांग्रा नावाव ओरै बिरग्रा नावाव बिसोरनि थिखिनिफ्राव गाखोनो लुगैदों आरो बिदिनो बायदि बायदि फिल्मबो नायनो लुगैदों ट्रिडि फिल्म ट्रिजि टेन्स ट्रिडि मुभि बेफोरखौ नायनो लुगैदों बिदि दै एक'लेण्डनि दैयावबो दुगैनो निगिदों स्लाइदिं दैयाव वाटार स्लाइदिङाव बिदिनो मेलाफ्राव आङो थांनो लुगैदों बिदिनो बायदि बायदि